जी हाँ जोधपुर ज़िले के कुछ लोकप्रिय सामान पारम्परिक व्यंजन और खाद्य पदार्थ निम्नलिखित हैं जिन में मुख्यतः बाजरे की रोटी बाजरे की खिचड़ी गर्म पानी दाल चूरमा बाटी यहाँ की फेमस कचोड़ी इत्यादि शामिल हैं इन को तैयार करने के लिए खाना पकाने की बहुत सारी तकनीकों का उपयोग किया जाता है जिस प्रकार बाजरे की रोटी बनाने के लिए पहले बाजरे को चक्की में उस को एक पीसा जाता है उस के बाद में रोटी बनाई जाती है एवं बाजरे की खिचड़ी बनाने के लिए बाजरे को ओखली में कूटा जाता है तब खिचड़ी बनती है और दाल चूरमा बाटी को यहाँ पर एक विशेष तकनीक के माध्यम से बनाया जाता है यहाँ की मुख्य जोधपुरी कचोड़ी फेमस है जो हमारे जोधपुर में नहीं अब तो पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध है यहाँ की कचोड़ी को देश विदेश के लोग भी खाना पसंद करते हैं ये ज़िले की संस्कृति को दर्शाती है ज़िले की संस्कृति और इतिहास को यहाँ का मारवाड़ी भोजन जो कि दाल चूरमा बाटी है वह भी दर्शाता है अगर लोग यहाँ का खाना खाना चाहते हैं तो उन्हें यहाँ पास में उपस्थित महाराजा होटल रामदेवरा होटल एवं ऐसी ही कई और ढ़ाबे हैं वहाँ पर जाना चाहिए वहाँ पर उन्हें पारम्परिक व्यंजन सामग्री खाना पकाने की तकनीक और सांस्कृतिक महत्व सभी से अब यार बोलना पड़ेगा जब वो वहाँ जा कर खाना खाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि किस प्रकार यहाँ पर खाना बनाया जा रहा है और जब वो वहाँ पर खाना बनाने की तकनीक को देखेंगे तो वो उसी के का हो कर रह जाएंगे क्योंकि यहाँ पर आधुनिक तरीके से तकनीकों के माध्यम से भोजन को बनाया जाता है और भोजन में बहुत अच्छा स्वाद भी होता है